आं आं कोण कोण बाये आं बाय अगो बाये कित सांगो तुका म्हाका लोक कोण मेळ ना पुता तूं मीठ सोदीत हांगा पावलें आगे खूब लोक उरताले ओदूं सगळे लोक मगे खूब पयश्यांक म्हाराष्ट्रा गेले कामांक हांगा मिठा त्रास पडटा म्हूण हय मिठा त्रास पडटा म्हूण वर्सा आमी गाडी घेवून येयी न्हू गे सगळ्या भोंवपाक गांव गांवांनी हय शी हय गे लोक बेजारोन गेलो आमगेर काम सोडुनूच खूब पयस पडटा न्हू लोक कोण रावों सोदना पयस पडटा म्हूण हांगा येत जाल्यार गाडयेन येवचें पडटा जायना जायना हय हय लोकां आतां सगळ्या हें जाल न्हूं बेश्टें खावपाचें सुखान मोबायलाचेर ऑर्डर केल्यार सगळें घरांत मेळटा आयतें हे जाल्लें हा आतां ना ना हे त्रास कोण काडना

हय तेंच

शी तेंच न्ही गे ते बेजार जाला म्हाका हांगा नाजाल्यार मीठ काडूं मेळना आनी चिकोलूच सगळो तश म्हूण्णच हय हय मीठ मेळटा नाज्यार पळय आतां ते हय आतां हे वर्सा हे पळय मिठा बेजार जाल गे आमकां थोडें काडलें आसा तुमका जाय जाल्यार व्हरा म्हण आं आतां व्हरपा येला

आय सायबा देव बरो करूं तुका बांगड्यांक हय हय

आं बरें बरें आतां हांव मगे कितें करता खबर आहा फुडले वर्सा मानाय पयले सोदतां आनी मागीर गावां मीठ हाडटा कळें तुमका मागीर तुमका तुमका मागीर मीठ बी मिठा बी अश कोन त्रास जावपा ना गे कळ्ळें आतां सद्द्या तूं व्हर आतां तुयें गाडी हाडल्या मगे व्हडली आं बरें बरें आं ना गे ना आमगे मीठ निव्वळ आं आमगे मिठा दुबाव ना कळ्ळें तूं अशें आं बरें बरें बांगड्यां मगे आं बरें व्हर तुका जाय तसले प पळोवन व्हर हें पळय हांगा आसा जाय तसले व्हर आं पळयता थंगा वोसोन सोदतां खंय आसा जाल्यार पिश्वी आं पळयतां आं वोसोन पळयता तूं मातशी बसता मगे आं तूं बस आं बरें बरें तूं इतले पयस सावन सोदून येले न्हू म्हाका ना म्हणपा जायना पळय बरें दिसना आं आं बरें बरें व्हर तूं तुज्यान जाता तितलें व्हर आं आं आं चल बरें आं आं व्हर व्हर